व्यवसाय रुप में मछली पकिड़ण जे बारे में सभिनि खां वधीक दिलचस्पी जी हीअ ॻाल्हि आहे भई की ॾिसो कॾहिं मछ मछुआरा जेके हूंदा आहिनि इन्हनि जी इहा ई रोज़ी रोटी आहे उहे ॾाढी दिलचस्पी कंहिं जंहिंजो बि जेको बि कमु आहे त उहो भई पंहिंजो कमु बिल्कुलु दिलचस्पी सां कंदा आहिनि चाहे कहिड़ो बि कंहिंजो बि भई कपिड़े वारो आहे त कपिड़ो विकिणंदो पंहिंजी दिलचस्पी सां हिननि जो मछी पकिड़ण जो आहे त बाकी वेचारनि खे तकलीफ़ूं बि केॾियूं थींदियूं आहिनि अरे बरसातियूं ती पवनि कॾहिं बाढ़ थी कॾहिं पाणी वधीक थो थी वञे कॾहिं समुंद्र में कई बार ॾिठो हूंदो तूफान अची वेंदो आहे वेचारा बिल्कुलु कोन पकिड़े सघंदा आहिनि मछियूं कई बार मां हिननि सभिनि खे ॾिठो आहे वेचारा बुख ते रहंदा आहिनि छोकी हिननि जो ॿ ॿ महीना मां मूंखे ख़बरु आहे जहां तक की हिननि जो कमु बंदि थी वेंदो आहे आंधी तूफान ईंदो या कुझु बि घणेईं ॻाल्हियूं आहिनि जीअं पाणी बि वधीक वधी थो वञे त वेचारा समुंदर में कोन वञी सघंदा आहिनि मछियूं कोन पकिड़े सघंदा आहिनि कई नदी नालनि में कई बार त हिननि जो रोक बि लॻी वेंदी आहे की भई कई माण्हू हिननि सां विणण बि लॻंदा आहिनि घणेईं माण्हू पैंजा पैसे वारा आहिनि पंहिंजा नदियूं नाला सम्झ पंहिंजा आहिनि त भई जाल विधूं पकिड़े वरितऊं पंहिंजो मछियूं पालियूं अथऊं घणेईं माण्हुनि सां कई तरह जूं ॻाल्हियूं आहिनि